हम पक्षी चिड़ियाघर जाते हैं वहाँ देखते हैं और वहाँ अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे वो हैं अच्छे लगता है ये है और इससे हाँ देखते हैं वहाँ बच्चे घर जाते हैं बहुत शौख है ये है और उसके यहाँ देखते हैं और वो बहुत अच्छे हैं हम जा हम जाते हैं तो देखते हैं अच्छे छे हाँ और अच्छे देखते हैं वहाँ पर लखनऊ चिड़ियाघर जाते हैं वहीं देखते हैं और उसका देखते हैं अच्छा अच्छा चीज अच्छे हैं वो देखते हैं और शौक है ये है अच्छे सा और ठीक है ये है स्नान अधिक करते हैं ठीक ठीक ठीक है